तुस उधमपुर दे गै रौंह्ने आह्ले नीं जां थुहाड़ा कोई ग्रांऽ बी ऐ अस बेसीकली जेह्ड़े ग्रांऽ दे रौंह्ने आह्ले न साढ़े ग्रांऽ दा नांऽ जेह्ड़ा लाटी धूना साढ़े ग्रांऽ दा नांऽ ऐ